अच्छा तुस कल्चर दी गल्ल कीती ऐ साढ़े जेह्ड़े रेआसी दे कल्चर न जिन्ने बी पराने कल्चर ऐ हे अज्जकल ते ओ उं'दा नां निशान ही मिटी दा कोई कोई मनांदा बस इक्कै कल्चर ऐ जि'यां साख रांह्दे सारे साख होंदी जेह्ड़ी माता माता दे रूप च मनदे उस्स साख गी साख रांह्दे बस ओह् साख सारी दुनिया ही रांह्दी ऐ ते साढ़े जेह्ड़े रेआसी दे कल्चर हे तुसें सभने हा पैह्ले में सनां भंडारा इक भंडारा इक बड़ा बड्डा कल्चर मन्नेया जंदा उस भंडारे दे बिच्च जि'यां तुस मन्नी लाओ की अम्बल बनांदे कनोली दा अम्बल ते अम्बल नेईं बने दा होऐ भंडारा खाने दा मजा ही नि ते अम्बल बनदा कनोली दा ते जित्थै अगर अम्बल नेईं होऐ सारे आखदे तुसै अम्बल नीं बनाया जिस्सी चटनी बी आखदे जिस्सी अम्बल नेईं पता होग ते ओह् चटनी होंदी कद्दूए दी चटनी ते अम्बल कन्ने होऐ भंडारे कन्नै मजा आई जंदा खाने ते उस बाद अम्ब दी गल्ल करो अम्ब खंदे अम्ब दा इक माणी होंदा माणी दी सब्जी साढ़े कल्चर जिसलै अस निक्के निक्के हे ते घर इ'यां गरीबी बी होंदी ही ते सब्जी नेईं होनी असें अम्ब तोड़ने कच्चे उ'नें बोआइल बुईल करना मिट्ठा पाना बिच्च उस्सी उस सब्जी दा नां होइया मतलब माणी माणी दी सब्जी बनाई दी अज्ज ते माणी दी सब्जी कन्नै फुल्का खाना होऐ नंद आई जंदी बंदे गी बंदा आखदा कि में रोज इ'यै खाना कन्नै मिट्ठा होंदा ओह् ते उस दे बाद जि'यां अस घर गोब्बी आह्नने कुछ लोक गोब्बी खंदे उप्परा फुल्ल फुल्ल दी सब्जी बनाऊड़दे जेह्के टंडल आखदे जि'नें ते ओह् इ'यां शंडूड़दे बेस्ट मतलब कि ते साढ़े केह् करदे बेस्ट नि करदे टंडल किट्ठे करदे उ'नें टंडलें दा चार बी पेई जंदा खट्टा चार अपने जि'यां आम चार पोंदा उ'आं चार पाओ ते सब्जी दी जगह जूस करो ते चाहे ओह् चार दी जगह करो ओह् बी बड़ी नंद आई जंदी खाने ते उस दे बाद साढ़े कल्चर च इक पैह्ले अस निक्के निक्के होंदे हे राड़े दी गल्ल करना में राड़े तुसें गी सारें पता होना कि राड़े केह् होंदे ते राड़े केह् होंदा जित्थै पंज सत्त दस घर किट्ठे होंदे हे ग्रां दे बिच्च ओह् कुसै दे इक घर राड़े राउड़दे हे कोट्ठै उप्पर बी रांह्दे हे कि कोट्ठै'र कच्ची कोट्ठी होंदी ही मित्ती आह्ले ते राड़े राने गोल गोल करियै उस्सी मक्क शुक जो बी पांदे उस्सी ते राड़े राने फ्ही शाम्मी दे टैम पर उ'नें राड़ें दी पूजा होंदी ही ते अगर दस घर मिलियै अपना अपना इक इक राड़ा रांह्दे हे जिस्सी इक बिच्च हर बंदे दा इक तम्मू राड़ा होंदा हा कुसै इस चीज दा पता निं होना के तम्मू राड़ा केह् होंदा कि ओह् सारे राड़ें दा इक राजा होंदा हा उस राड़े दी पूजा होंदी साढ़े रेआसी कल्चर बिच्च ते रेआसी कल्चर च केह् होंदा हा जिल्लै शाम्मी बेल्लै सारें इक दुए अवाजां मारनियां कि उ'नें दिनै फोन शून होंदे नि ऐ हे अवाज मारनी एह् सीमा बवली रितिका जेह्ड़ी बी होंदी ही आओ छोटे छोटे बच्चे बी होंदे हे ते बड्डे बी होंदे हे ते अपने अपने घरा दा इक इक दो दो प्रोंठी बनाई लेओनी ओह् प्रोंठी लेइयै उद्दर सारें बो बौह्ना कन्नै चार होना कन्नै पैह्ले पूजा पाठ करना भजन कीर्तन करना गाने गाओ नच्चो उस दे बाद जिल्लै लास्ट च खत्म होने दे बाद बिच्च अपनी अपनी गंड खोल्लो लोआफे चा कुसै परोंठी होनी कुसै किश होना लेइयै अपने मजे कन्नै खाओ ते फ्ही उसदे बाद घरै जाओ ते इक साग होंदा साढ़े कल्चर च रेआसी कल्चर च उस साग दा नां करत्याड़े दा साग ते अज्जकल जेह्की अज्ज दी पीढ़ी ऐ ते किन्नी पता बी निं होना ऐ करत्याड़ होंदा केह् ऐ जां कुसै आखना होऐ की सिम्ब्ले दी ककड़ियां बनाए दियां अज्ज ते कुसै सिम्बल बी निं पता केह् होंदा ते ककड़ियां कुत्थै पता होनियां ते सिम्बल दी ककड़ियां साढ़े उस बिच्च होंदा ते साढ़े इद्दर एह् साढ़े कल्चर च जि'यां छिंज होई ते बड़े बड़े दुरा पैह्लवान औंदे छिंज करने घुलदे ते अस लोक बी पूरा लुत्फ लैन्ने उत्थै मजा लैन्ने पूरा छिंज दा बड़े बड़े दुरा पैह्लवान आए दे होंदे मशहूर पैह्वान आए दे होंदे उस दे बाद थोआड़े कन्नै गल्ल करगा साढ़े अस निक्के निक्के होंदे संतोलिया खेलदे हे साढ़े कल्चर च संतोलिया खेल बी होंदी इक बड़ी अच्छी खेल होंदी अज्जकल बी बच्चें कोई पता नि संतोलिया केह् होंदा ते अज्जकल हां बैट बाल इंग्लिश च बैट ते इंग्लिश च बाल ते संतोलिया बी इक बाल होंदी ही पर ओह् बाल ना प्लास्टिक दी होर ना ही ओह् किसै ओह् गैंडे दी होंदी ही ते नां ही कास्को दी ओह् बाल अस अपनी देसी बनांदे हे बिच्च लीरां किट्ठियां करनियां ते लीरें बाह्रें लफाफे बन्नने लफाफे बन्नियै ते कोई भज्जदा घड़ा दिक्खना नोह्डियां ठिप्पियां बनानियां दस हारियां ओह् ठिप्पियां इक दुए उप्पर रखियै पूरी ढेरी बनानी ते इक बंदे ही बोलना इस्सी ला फंडोका उ'न्नै फंडोका लाना ते टाउनियां उस दे नस्सने हा पैह्ले ओह् असें लैना शैल कोई दो किल्लो हारा भार होंदा संतोलिया जेह्कड़ा बाल होंदी उस्सी जिस्सी खिन्नू आखदे डोगरी बिच्च खिन्नू उस खीन्नूए दी अगर उस्सी बंदे बज्जिया समझी लाओ बंदा ओह् आउट होई गेआ ते बड़ा मजा औंदा संतोलिया खेलने अज्ज बी ओह् चीजां चेत्ता औंदियां पर अज्ज ओह् मिगी चेत्ता औंदियां दुए भुल्लदियां कल्ले संतोलिया खलोंदा निं नेईं किश ते इक कल्चर च चीज होर होंदी गीह्टे छे पत्थर होंदे छोटे छोटे निक्के निक्के ते ओह् गीटे खेलने बड़ा मजा आना गीटे खोलने अज्जकल लोक जुआ ताश जे वो करदे ते उ'नें दिनें नशें दा कोई पता नेहा कि नशा केह् होंदा ज्यादा हा ज्यादा बीड़ियां पींदे होंदे हे बीड़ी इ'यां टोटे चुकुड़े जागतें जाच सीखने आस्तै टोटा पियुड़ेया उं'दे बुजुर्गे फादर साह्ब हो जां झारी पींदे हे साढ़ै झारी झारी दा बड़ा शौक हा निक्के निक्के मतलब कि स आखदे होंदे हे अपने दादी ही दिखदे होंदे हे झारी पींदे दादे साढ़े प्योऽ पींदे अस ते चलो करदे नि नशा पानी कुछ बी जि'यां साढ़े कल्चर च बांटे खेलना बड़ा पसंद हा इक दुए हा दोआरिया बांटे लैने बड़ा बड़ा दोआर होई जाना साढ़ा ते पंज रपेऽ दे बांटे बड़े आई जंदे हे ते दो रपेऽ दे दस दस बांटे आंदे हे जिल्लै ओह् पूरा होआ उस बाद इक्क जि'यां गुल्ली डंडा होई गेआ गुल्ली डंडा इक ऐसा इक मतलब सस्ती खेड़ ऐ घरा दराटी लैनी तुस पाठी आखो उस्सी दराटी आखो साढ़ै दराट आखदे रेआसी भाशा च कि दराटी लेइयै अपने कन्नै अड़ा चली जाओ उद्दर इक इक गरिट्ठ हारी लक्क्ड़ी कट्टो दौन्नी साइड दा उस्सी दौन्नी साइड दा पैन्नी करो दौन्नी साइड दा पैनी करने ने केह् होंदा नोह्ड़ा नां पेई जंदा गुल्ली ते डंडा लेई लैओ इक कोई खिच्चियै अद्दा मीटर हारा शैल निग्गर जेआ डंडा लेई लाओ ओह् गुल्ली ते डंडा ते बारी बारी गुल्ली डंडा खेलना ते केईं बारी असें बड़ी बारी असें ओह् लग्गी दी बी ऐ खेलदे बाकि ओह् जेह्के असें अजें तक भरवां उप्पर पिट्ठी पिछै हत्थै पर जेह्ड़े नशान न असें ते होर बी बड़े सारे ऐसे कल्चर न जेह्ड़े असें अज्ज बी याद न पर अज्ज दी डेट बिच्च एह् किश बी नेईं लभदा दिक्खने ते हून अस एह् सोचने की काश अस दोबारा उ'नें दिनें च चली जाचै पर जाना कि'यां ओह् दिन ब दिन रित्त बदला दी ऐ सब कुछ बदला दा जमाने दे स्हाब कन्नै हर चीज बदला दी ऐ ते एह् साढ़े रेआसी दे कल्चर हे होर बी बड़े सारे कल्चर न